हाँ लोग दवाई खरीदने में आम तौर में सक्षम ही है मैं तो अपने कमाई का लगभग आधा हिस्सा दवाई में खर्च कर देती हूँ और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो उन लोग दवाइयाँ नहीं खरीद पाते हैं और कुछ लोगों की स्थिति अच्छी है उन लोग प्राइवेट क्लीनिक से दवाइयाँ खरीद लेते हैं मेडिकल में जाकर कोई परेशानी नहीं है हाँ यहाँ पर सरकारी स्वास्थ्य है केंन्द्र है जहाँ से कुछ दवाइयाँ हमें मुफ़्त में मिल जाती हैं जैसे अगर हम कभी जाएँ तो आयरन की टैबलेट कैल्शियम की टैबलेट कृमिनाशक और कुछ बुखार सर्दी से सम्बंधित हाथ पैरों में दर्द होता है ये सब दवाइयाँ मुफ़्त में मिल जाती हैं किसी भी प्रकार से गैस की दवाइयाँ हो गया गरीबों जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो सारी दवाइयाँ सरकारी केंद्रों से लेकर आता है और कोई समस्या नहीं है वहाँ दे भी देते हैं अच्छे से हमें